हेलो हाँ सर सर मुझे बात करनी थी सर हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो जो वेराइटी हमने मंगाई है सर वो ना कि हमें कोई दूसरा पिज़्ज़ा मिल गया है तो क्या आप ये बदल सकते हैं और अगर ना बदल पाएँ तो हमें अपना पैसा वापस दीजिए सर ये बहुत महंगा पिज़्ज़ा है और हमने इसे अभी ऑर्डर किया था तो कृपया करके हमें अपना पैसा वापस करें सर थैंक यू